ہمارے علاقے میں کھیت کھلیان ہوتے ہیں ان کھیتوں میں ہم جتائی کرتے ہیں اور جتائی کرنے کے بعد ان میں فصل اگاتے ہیں ان فصلوں کو جب پک جاتی ہیں تو بازاروں میں اور منڈیوں میں بیچنے کا کام کرتے ہیں ہمارے علاقے میں جانور ہوتے ہیں جنہیں ہم جن سے ہم دودھ نکالتے ہیں اور دودھ کو بیچتے ہیں پیڑ پودے ہوتے ہیں جن سے کبھی پھل لے لیتے ہیں پھل نہ ملنے پر انہیں کاٹ دیتے ہیں ان کی لکڑیوں کا استعمال فرنیچر میں سوفوں میں کسی بھی چیز میں استعمال کی جا سکتی ہے چیئر میں ٹیبل میں الماری بنانے وغیرہ وغیرہ میں